खेलके लेल हार आओर जीत तऽ मतलब हिस्सा छियै अगर अहाँ हारैत छियै जीतैत छियै तऽ ओहो खेल के हिस्सा होइ छै अगर अहाँ खेलमे जीतैत छियै तऽ ओहो पूरा एगो टीम बना कऽ खेलाइ छियै या असगर खेलाइ छियै तऽ ओ अहाँके मेहनत अहाँ मेहनत केने छियै ओहि दुआरे अहाँ जीतलियैहन आओर अगर अहाँ हारैत छियै तऽ एक एक टा टीम के मेम्बर या अहाँके अपने कोनो एहेन बड़का गलती भेल होयत या अवगुण होयत जाहि कारण अहाँ हारलियैहन जेनाकि ओ कारणके सबसँ पहिले देखल जाइ छै जे हम किया हारलहुॅं किया ओकर कारण की छलै हमर हारके तऽ सबसँ पहिले ओकरा जानल जाइ छै जे मतलब हमर हारके कारण की छलए आओर ओकर बाद ओकरा सुधार कयल जाइ छै जे हमर हारके ई कारण छलए आओर ओहि पर काम कयल जाइ छै जे हम एहि दुआरे नहि एहि दुआरे हारलहुॅं आओर ओकर बाद ओ कारणमे बदलाव ला के लोग जीत हासिल कऽ लै छै